हैलो मैडम आप पार्लर से बात कर रही हो क्या मैडम आप हेयर कटिंग करते हो क्या गर्ल्स की तो आप सभी तरह की कटिंग कर लेते हो मैम आप के पास कौन कौन सी कटिंग होती है मेम मुझे न थोड़ी सॉर्ट हेयर करवाने हैं मतलब थोड़े छोटे करवाने हैं हाँ मेम हाँ तो मैडम आप उसका रेट क्या है मतलब अलग अलग कटिंग का अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा मैडम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इतना तो अदर पार्लर में तो नहीं है मैडम अभी अभी मेरे पड़ोस मे एक दीदी आप के यहाँ से हेयर कटिंग कारवा कर आई है हेयर कट करवाने लेयर कट तो उसने बताया क्या बहुत अच्छी कटिंग करते हो पर मेम थोड़ा सा कम कर देंगे तो मैं आप के पास आऊँगी बहुत ज़्यादा हो रहा है हाँ नहीं मैडम थोड़ा सा कम कर दो तो मैं और मेरे दोस्तों को बताऊँगी की आप के यहाँ अच्छी कटिंग होती है मेम उनको भी साथ मे ले कर आऊँगी आप के पास मे ं ठीक है ना तो मैडम मैं ना आती हूँ आपके पार्लर में मुझे सौर्ट हेयर करवाने हैं ठीक है मैडम